हम बगीचा लगाए हैं बगीचा में आम इमली नीबू सब ये सब लगाए है उसमें पानी डालने के लिए हम आदमी रखी हूँ रोज पानी उसमें हमारे आदमी देते हैं तब हमारे बगीचा तैयार होता है हम का पेड़ भी बड़ा जल्दी से हो जाता है नीबू का पेड़ लगाई हूँ आम का पेड़ लगाई हूँ केले का पेड़ लगाई हूँ अमरूद का पेड़ लगाई हूँ हर रोज उसमें आदमी पानी हमारे डालते हैं हमारे बगइचा बहुत अच्छा है हमारा बगीचा जल्दी से सब पेड़ तैयार हो जाता है रोज उसको पानी से सींचते है हमारे बगीचे में आम अमरूद नीबू सब फरता है वह हम बेचती भी हूँ आम के समय में आम हमारा हो जाता है तो आम बेचती हूँ नीबू भी बेचती हूँ केला भी उस हो जाता है उसको काटकर हम रख देती हूँ उसमें दवा डालती हूँ जब वो पक जाता है हमारे केले तो आम उसको बाजार में भेजकर केले को बेच देती हूँ नीबू जब हो जाता है तो उसमें वो नीबू बेच देती हूँ उसका नीबू का भी मैं अचार बनाती हूँ आम का भी आम बेच देती हूँ बाजार में आम का भी अचार बना देती हूँ आम पकाती हूँ खाने को रख देती हूँ लड़के लोग को आम पका कर भी हम बेचती हूँ हमारे बगीचे से बहुत हमको लाभ मिलती है पैसा मिलती है उसको भी पैसा बचाकर हम एकाउंड में अपने जमा कर देती हूँ सब बेचकर